नमस्कार हाँ जी हाँ हाँ हाँ

मैम उसके बारे में बताएँगी थोड़ा सा धन्वंतरि दवाइयाँ जो हैं आपके यहाँ जी हाँ जी तो जैसे मैम आपके यहाँ की ये जो धन्वंतरि की दवाइयाँ हैं वो कितने टाइम पे असर कर देती हैं मतलब कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लोगों को तो इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है हमें ढाई सौ और आयुर्वेदिक में मैम हाँ मैम तो आपके पास जैसे आयुर्वेदिक आपने बताया सुगर की हमारे पास है तो आपकी किस किस बीमारियों की मतलब ये दवाइयाँ हैं आपके पास हाँ हाँ तो आप कैसे कितनी क़ीमत पे मतलब ये रहेंगी कैसे फ़ायदा रहेगा हमको कि हम मतलब लोगों को मतलब बताएँ जानकारी दें इस चीज़ के बारे में हाँ हाँ हाँ मतलब कम लाभ होगा कि ज़्यादा लाभ होगा जैसे लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि अरे ये तो महंगी है सस्ती पड़ रही है तो उसको लोगों का फ़ायदा बताएँ कि आपको नुकसान भी नहीं करेगी और उन दवाइयों में देसी दवाईयों की अपेक्षा सस्ती भी आ रही है तो आप इसको ज़्यादा यूज़ करें हाँ जी हाँ हैलो ठीक है मैम ठीक है मैम ओके ओके मैम ओके ओके राधे राधे